अ हेलौ औ औ औ नंगौ ओमफ्राय मारै

औ हागोन हागोन ओ दैखौ जोङो सानफ्रामबो ओ गु रिंगायाव होयो फुंनि ओमफ्राय सानजौफुनि जिनै रिंगायाव होयो नों माब्लानि थाइमखौ लानानै बिहरदोंमोन

अ बेलासेयाव दैनि दामा ओरैनो पास लिटाराव माबा लायो जोङो स्निजि स्निजि रां पास लिटाराव ओरैनो बेसे बेसेबां लिटारसो नांगौमोन

दस लिटार मोनगोन दस लिटारखौ फुंनि माबायाव गु रिंगायाव लांफैबानो जाबाय

खालामो खालाम होयो न'आवबो हैगोन एड्रेसखौ नोङो खोन्थाहरबानो जाबाय बेखौ लांग्रा दंखायो मानसि बेखौ हम डिलिभारि खालामहैगोन आरो

ओ दैनि दामखौ हैनायनिखौ माबा लायो ओरैनो बा लिटाराव स्निजि रांमोन नालाय जि रांखौ एक्सट्रा लाफायो आरो हैनायनि थाखाय न'आव

मोनगोन हागोन एभेलेबल दंखायो जोंनाव दैया बेखौ हैनो हागोन बेसेबांखि नाङा बेखौ हैजोबनो हागोन औ दे दे औ दे औ मोनगोन नों जेब्लाखि जेब्लाखि बिहरा मोनगोन आरो दे औ औ दे